میں اپنی تصاویر کو لائٹ روم ایپ سے ایڈٹ کرتا ہوں ایڈیٹنگ کے مندرجہ ذیل اپلیکیشن کا استعمال کرتا ہوں لائٹ روم اسنیپ سیٹ اور وی این ایڈیٹنگ ایپ وغیرہ روشنی کو صحیح طریقے سے مینٹین کرنا اجالے اور اندھیرے کو مخصوص طریقوں سے ترمیم دینا اور تصاویر میں کوالٹی کو بڑھانے کے لئے تصاویر میں ترمیم کرنا وغیرہ